राजस्थान में ग्रामीण समुदाय में नृत्य को कम मतलब कम मान्यता दी जाती है पर यहाँ नृत्य नृत्य में जैसे अपने है भरतनाट्यम है कथक है राजस्थानी है मारवाड़ी सॉन्ग पर है और भांगड़ा है इन चीज़ों कि मतलब कोचिंग बहुत कम है ज़्यादातर नहीं हो नहीं है कोचिंग और हिप हॉप है और इंग्लिश जो भी है इंग्लिश के डांस वगैरह यह सब चीज़ों में थोड़ी कोचिंग यहाँ कम है हमारे यहाँ जोधपुर में